हम लोगों का अपने क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग संस्कृत हैं जैसे जो भी धर्म के लोग रहते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से मिल जुलकर सब अपना अपना त्योहार मनाते हैं और बहुत खुशीपूर्वक मनाते हैं जो जिस धर्म के लोग है हिंदू हुए वो अपने धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा से अपना संस्कृति जो भी है मनाते हैं त्योहार जो भी वगैरह है जैसे हम लोग मुसलमानों को भी देखते हैं तो वो अपना धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा तरह से मनाते हैं जिसके लिए सब जो भी धर्म के लोग हैं अपने अपने हिसाब से बहुत ही कोस्टली और बहुत ही सुंदर ढंग से मनाते हैं जिसके लिए कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि ये क्या है इस देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं और कितने तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी बहुत सारा धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना त्योहार वगैरह भाषाएँ सब बोलते हैं तो इसमें हर प्रकार के लोग हैं हर भाषा के लोग हैं और हर तरह के वो अपने धर्म के प्रत्येक वो अपना त्योहार मनाते हैं सभी धर्म वाले अपने अपने अलग अलग ढंग से और अच्छे से प्रतिष्ठा से सब त्योहार मनाते हैं जिसके लिए सब खुश है और सभी धर्म के लोग खुश होते हैं कि बहुत ही अच्छा त्योहार है और बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है जिसके लिए एक धर्म अपने आप में उजागर होता है कि इस धर्म के लोग ऐसे मनाते हैं उस धर्म के लोग वैसे मनाते हैं ये अपना अपना सोच पे डिपेंड करता है और सब अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से अपना अपना त्योहार बहुत अच्छा तरह से मनाते हैं जिसके लिए हम लोग बराबर देखते रहते हैं